हमे अपना इ इनारसे मे तऽ पानि निकालयके लिये बिजली रहय छै तऽ मोटर लगाय छियै बोरिंगपर बोरिंगपर बढ़िआँसँ गोबर उबर लगाके मोटर धराबय छियै तब बटन ओन करय छियै मोटरके पानि धरै छै तऽ मोटरसँ पानि निकलय छै आओर हमे खेतमे पानिसँ सिँचाइ बढ़िआँ तरीकासँ करि सकय छै एकर अलावा अगर लाइन कटि जाइ छै तऽ मोटर पानि देना बन्द करि दै छै लाइन आबयके इन्तजार करय लए पड़य छै इलेक्ट्रिक विद्युतके इएह उपयोग करय छियै एकरोस नहि होइ छै तखन कऽलसँ पानि निकालय छियै नहि तऽ पम्पे सेट इलेक्ट्रिक मोटरसँ के खेत तक लाइन गेल छै तऽ लगाय दै छियै राति राति भरि चलैत रहय छै मोटर एकदम आओर पानि खेतमे दैत रहय छै आओर सिँचाइ होइते रहय छै आओर सिँचाइके लिये लाइन बढ़िआँ सुविधा देने छै जे कि डीजल कम जड़य छै आओर कम बचतमे पानि किसानके मिल जाइ छै